हेलो हँऽ की दर सबजी दै छियै हँऽ कद्दू लेनाइ छै झिङ्गा लेनाइ छै बैगन लेनाइ छै पचीस रुपैआ पचीस रुपैआ तऽ नहि रहतै बीस रहतै बीस टाका किलो कद्दू छै आँय तऽ ठीके छै तऽ अपना हमरा बनाय कऽ एक क्विंटल हम सभ सबजी पूराय कऽ लेनाइ छै हमरा हँ तऽ झिङ्गा लेबै हैआ बैगन लेबै कद्दू लेबै हैआ कोबी लेबै आलू लेबै हँ भोजे भात छियै हँ कदीमा लेबै भिण्डी हँ हँ किलो लेबै टमाटर लेबै चुकुन्दर लेबै हँ हरा मिरचाइ लेबै आरो सभकिछो हबै लए हँ तऽ कए रुपैआ देबै हँ तऽ बताए दिअ हमरा जोड़ि कऽ रुपैआके हँ तऽ ठीके छै से हमरा जायब दोकान तऽ खरीदारी छै हमरा करनाइ एक क्विंटल सबजी पूरेनाइ छै सभरङ्गके तऽ हउएह एक कुन्टल पूराय कऽ अननाइ छै घरपर तब अपन जे जहाँ हेतै बनतै करतै बनयबै अहाँ आउ तऽ ओ होयबे हँ बनाय लेबै तऽ ठीके छै कोन हिसाबसँ आब लागतै तऽ ओ तऽ बताइए देतै हलवाइ तऽ ठीके छै परची हम बनाए लेबै साग सभ साग सबजीके परची बना लेबै सभ साग सबजी खरीद कऽ ओकरा देल जेतै बनबयके लिए आर तब ठीके छै से हमर अपनाकेँ कहिए ने लेबै आ ठीके छै सभ ए टी एम गम कए लेबै परदेसेसँ आ